हैलो हा दीदी मुखे गाॾी सिखणी आ मां तांखा पर अञा मुखे न कांफिडेंस लेवल लो तो लॻे अञा मन बराबर मां हलाए नथी सघां हाईवे वाईवे ते त मुखे है न वरी हींअ तो लॻे के तांखां हिकु ॿ क्लास वठणी पोंदी मुखे थी विया ॿ टे महिना खनि थी विया मुखे वीह ॾींह अञा मुखे हलायण मे प्रोपर ईंअ तो लॻे के डबल सीट वेहायां ती न त गाॾी हिले ती ऐं सामूं मन कोई गाॾी ती अचे त मा कंफ्यूज ती थी वञा ईंअ मन डबल सीट सिखाए छॾदओ न म ईंअ न वरी पर मुखे वरी लेडी इंस्ट्रचशन ई खपेव त अॻे दफ़े बि मां आई हुयमि तां मुखे वापस कयो हुयव अॻे दफ़े बि मां आई हुयमि न त तां ॿ टे मुखे वरी पर असांखे ॾाढो परियां खां तो अचणो पए हिकु त तांजो नालो ॿुधयो आ त असांखे वरी ईंअ तो लॻे न कि हिकु दफ़ो तांखां आयूं त तां वटि ई अचूं हा त असां अचूं पर वरी ईंअ न थे जो वरी हाणे हिन महिनो खनि अञा फुल आ अॻे दफ़े बि आयो ईंअ सिटिंग में त मां गाॾी हलाए ती वञा न मुखे मन छा आए अदर सिटी मे वञण में प्रोब्लम ती थे हाईवे क्रोस मां नथी करे सघां अञा ऐं डबल सीट वेहारे ती त मां तांखा हाणे अॻे दफ़े बि हिन छा कनि ट्रे चारि हज़ार फीस भरे वई आयां त पो हीअ सिटिंग हीअ ॿ मां सढा टे हज़ार भरे वई हुयमि त वरी मन पैसा लॻंदा अच्छा पो जॾीं चयो मां कॾीं अचांव अच्छा ठीक आ हा थैंक्यू